हमारे गाँव में खेल खेलने के लिए बोलते हैं मतलब जो बच्चे लोग हैं उनको खेल खेलना चाहिए और जो इंटरनेट में जो गेम होता है जो टी बी होता है उसमें ज़्यादा ना पढ़ के बाहर आके खेलने से आपकी शरीर की ग्रोथ होता है आपकी शरीर में सब कुछ संतुलन रहता है और आप फिट रहते हैं और फाइन रहते है इसकी वजह से आपको खेलना चाहिए बाहर आकर खेलना चाहिए और हमारे मतलब जो बच्चे मतलब जो मतलब हमारे जो बड़े लोग हैं और अपने वक्त में जब छोटे थे ओ जो सब छोटे थे उनके वक्त में वो बहुत सारे खेल खेलते हैं जिसकी वजह से वो हमसे ज़्यादा काम कर सकते हैं वो हमसे उनकी जो सोचने का तरीका हमसे ज़्यादा है और वो जो काम कर सकते हैं और हम नहीं कर सकते और उनकी जो ऐज जो जो उनकी जो बचने की जो कंसिस्टेंसी वो थोड़ा ज़्यादा है